हा हा जय झुलेलाल भेण ॿुधायो भेण हा हा हा हा हा ॿुधायो ॿुधायो भेण हा न हिन वटि त असांजो लोचो तयार अथव गरम गरम मस्तु ताज़ो हुओ इदड़ा तयार अथव ऐं अॻि ते मिठे में खपेव त पोइ घारी बि अथव अॼु घारी बि ठाही आहे ताज़ी ताज़ी असां हा हा उहे अञा तरिजंदा असां तयारु कयूं था बाक़ी गरम गरम तरे ॾियूं था तव्हांखे खपनिव खपनिव त हा हा हा न न भेण तव्हांजा महिमान असांजा महिमान भेण उहो त सुठी ॻाल्हि कई न तव्हां असांखे यादि कयो अथव वॾे वॾी ॻाल्हि आहे न साईं असां लाइ त सुठी ॻाल्हि आहे नी हा हा भेण हाणे मां तव्हांखे न ॿुधो हा मां तव्हांखे किलो इदड़ा ऐं ॿ किलो घारी ऐं किलो खनि लोचो ऐं ॿियों जेको मूंखे समुझु आयो उहो मां ॾिसां थी उहो मां तव्हांखे मोकिलियांव थी हा हा हा हा असांजो त मैन सिंधी दाल पकवान अॼु आहे बि आहे हा हा हा असां वटि दाल पकवान बि आहिनि पोइ घणा मोकिलियांव दाल पकवान हा आहे ॿारहं खनि दाल पकवान मोकिलियांव हा हा बिह जी टिकड़ी बि मोकिलियांव थी जेको जेको असांजो पंहिंजो सिंधी आहे दाल पकवान आहे छा हि थियो जेको जेको तव्हां चयो हुओ मां मोकिलियांव थी हा हा उहो बि ठायो आहे न गजरुनि जो सीरो बि असां वटि जाम सारियूं आइटमूं आहिनि भेण असां असां वटि जाम सारी आइटमूं आहिनि सिंधी जीअं चाप छोला थिया तव्हां चाप छोला घुराईंदा त उहे बि असां मोकिलींदा चाप छोला सबोसा हा हुन में गुलाब जामुन मस्तु अथव माए वारा गुलाब जामुन ड्राय फ्रट वारा कारा ॼमूं हा हा इहे बि अथव न

हा हा ऐं सुठे नमूने मां पैक करे थी ॾियाव जींअ गरम गरम ताज़ा ताज़ा गरम गरम खाओ रबड़ी आहे ई पिस्ता तव्हांखे त ख़बरु अथव असांजे इन में दाम एकदमि इयो हिन सिंधी जाम अची करे खाई वेंदा आहिनि छोला डबल थिया हे थिया हा हा न न भेण मां हाणे ई पैकिंग करे सुठे तरह सां मस्तु पैकिंग करे मां ऐं ख़ासि करे त घारी ख़ासि करे त घारी ऐं असांजी इस्पेशल घारी ठही आहे उहो तव्हां असांखे खाई करे ॿुधाएजो कीअं ठही आहे घारी ऐं लोचो मैन लोचो बि ठहियो आहे गरम गरम बटर में लोचो हा ये लोचो बटर में खपेव की तेल में खपेव भेण चीज लोचो ठाहिया ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे चीज लोचो ठाहे करे मोकिलंदीमांव हा हा उहो त असांखे सभिनि जो ख़्यालु रखणो पवंदो आहे न न न न उहो त हर कंहिं शइ में चीज आहे ख़ुशीअ सां खायनि ऐं उहो त आहे हा हा न न न उहो त सही आहे भेण सही तव्हां सही गाल्हि कयव हा हा ठीकु आहे भेण ई सभ मां पैकिंग करे तव्हांखे अधु मुने कलाक में सभ मोकिलंदीमांव ती हा न मोकिलियांव ती

ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा जय जय झूलेलाल